हां जी हां कड्ढे होन्ने अस तुसें केह्ड़ी कड़वानी ऐ बूह्टें आह्लियां जां फुल्लें आह्ली हां अलग अलग ऐ बूह्टें आह्ली दा तिन्न सौ ऐ ते फुल्लें आह्ली दा दो सौ ऐ अच्छा अच्छा अच्छा पंज सौ हारा लग्गी जाना ऐ हां नेईं नेईं इन्ना गै पर पूरी शर्ट पर कड़हानी ऐ नां तुसें घट्ट निं होने हां नेईं नेईं इन्ना गै ऐ अज्जें ते घट्ट दस्सेआ तुआनूं इन्ना ऐ थुआनूं कदूं तक चाहिदी ऐ अज्जें अज्जें टाईम लग्गना ऐ क्योंकि इक हफ्ता लग्गी जाना ऐ जल्दी तुआनूं कदूं तक ठीक ऐ ठीक